नमस्ते बोलिए सर आप फोन किए हैं हमको जूता लेना सर जी जूता जी हमको चमड़े के जूता लेना हैं हमको चमड़े के जूता लेना है सर जी यह जूता जो चमड़े का है कितने नंबर का है आपके पास

आप कैंपस का भी सर जी कैंपस का जूता भी आता है कैंपस का भी जूता जो होता कैंपस कैंपस का जूता आता है मार्केट में अच्छा अहाँ हाँ हाँ अच्छा यह सर लेदर का तो कैसा सर है यह जो जूते हैं आपके यहाँ कास्ट्ली तो कितने तक सर आ जाएगा कास्ट्ली तो वह जूता कितने तक वह पड़ जाएँगे

क्वालिटी की कोई बात नहीं जो पैसा लगेगा आरामदायक सर जूता होना चाहिए और रेड चीफ का भी सर आपके यहाँ आता हैं जूता उसकी क्या क्वालिटी वह है सर वह कितने तक आ जाएगा लेदर के जी जी

जी

थैंक यू यह आएँगे सुबाह आप के दुकान तो सर तो उसके साथ साथ सर हम आप से वह चप्पल का भी सब देखेंगे तो पसंद हमको आ जाए चप्पल तो रेट में अच्छा लगेगा तो मैं सर आपको चप्पल भी लूँगा और सर क्योंकि मॉ मॉर्निंग हमको चलना होता तो चल जो चलने वाला मॉर्निंग जूता होता हैं वह भी सर आपके यहाँ मिल जाएगा क्या कुछ ऑफर है सर

हैलो सर सर कल हम आपसे मिलते हैं सर आकर दुकान पर जी नमस्ते नमस्ते